बाग बगीचे संभालण जे लाइ असांखे कु कुर्पी फावड़ो कुलहाड़ी कैंची हिननि सभिनीनि स शयुनि जो इस्तेमालु करणो पवंदो आहे इन करे मां सभिनी खे चवंदमि ठीकु रखण जे लाइ हिननि शयुनि जी इस्तेमालु कयो जीअं त असांजा बाग बगीचा सुठा रहण